ہیلو السّلام علیکم جی جی میں سمیرہ بول رہی ہوں جی میں نے کمپلین کری تھی ابھی کمپلین کرنی ہے مجھے ایکچولی میں لائبریری میں بیٹھی ہوئی تھی تو جی مجھے کچھ بکس پڑھنی تھیں تو وہاں میں نے شیلف پر دیکھی ہے نا تو بک نا امپراپر ارینجمنٹ سے لگی ہوئی یہ بک جی مطلب ہندی کے شرف میں انگلش کی بکس لگی ہوئی ہیں اور اردو میں انگلش کی لگی ہوئی ہیں ایسے جی جی امپراپر طریقے سے لگی ہوئی ہیں ساری میں جو ڈھونڈنا چاہ رہی ہوں وہ مجھے مل نہیں پا رہی ہیں جی تو مجھے یہ یہ دو سو پانچ میں ہے شیلف نمبر دو سو پانچ المیرا جی جی فورتھ فورتھ شیلف پہ لگی ہوئی ہیں اور ایسی باقی اور بھی شیلفس ہیں آپ لائبریری میں دکھائیے تھوڑا سرچ کریں گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ امپراپر طریقے سے لگی ہوئی ہیں وہاں پہ مطلب کچھ دیکھو تو مل ہی نہیں رہا ہے الٹی سیدھی لگی ہوئی ہیں جی جی جی جی جی جی بہتر بہتر اور کچھ تو بک نیچے بھی گری ہوئی ہیں جی اوٹو جی یہ ایک دفعہ نہیں کتنی ہی بار کا ہو چکا ہے میں نے پہلے بھی بولا تھا بٹ کچھ ہوا نہیں تو اس بار آپ میری کمپلین جو ہے وہ درج کریے آپ اس کو اس میں کام کریے سوچیے کیونکہ میرا ہی نہیں مجھے ہی نہیں اور بھی لوگوں کو پرابلمس ہوتی ہے جی جو ٹائم ملتا ہے تو پھر بک سرچ کرنے میں ہی نکل جاتا ہے فائنڈ کرنی پڑتی ہے کہ کہاں رکھی ہیں کہاں نہیں رکھی ہیں جی ریسیپشن پہ جاؤ تو وہ یہی پوچھتے ہیں یہی کہتے ہیں کہ آپ جا کے دیکھیے وہیں ہوں گی لیکن وہ ملتی کسی اور شیلف میں سے ہیں تو سمجھ نہیں آتا جی جی جی ٹائم بھی ویسٹ ہوتا ہے نا اس میں جی آپ اس پر جی جی جی بہتر تھینک یو ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ